हा मां लिखण जी कला जे जेका आहे उहा ख़ासि करे भाॻचंद भागर भोॼराज खेमाणी ऐं हरी चौइथाणी इन्हनि मां ई सिखियो आहियां एक्चुली इन्हनि ई मूंखे लिखण जी हिकु प्रेरणा ॾिनी जंहिंजे करे मां कुझु लिखी सघंदो आहियां लिखण लाइ उन्हनि कुझु मूंखे रूल्स ॿुधाया भई इअं लिखंदे त हुन में तोखे वधीक माना माण्हुनि खे ख़बर पवंदी एक्चुली